उदालगुरि जिल्लायावबो गोबां जौगानायखौ नुबोनो मोनदों गोदोनि समाव उदालगुरि जिल्लायाव माखासे लामाफोरनि थाखाय प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनोमोन थांलाय फैलायनि थाखाय हान्था मेलाया गोबां प्रब्लेम जानानै फैयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबो मोजां जानो हमबाय बा जालांगासिनो बेफोरबायदिनो जोङो लामा सामानि सायाव मोजां जानायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे फरायनाय बिथिं फरायनाय बिथिङावबो माखासे उदालगुरि जिल्लाफ्राव माखासे फरायसालिफोरखौ सरकारि बा सरखारनि बिथोन मोनैनि थाखाय प्राइभेट फरायसालिफोरखौ नुनो मोन्नाय जायोमोन नाथाय दाब दाब जायगायाव बा गोबां जायगायावनो उदालगुरि जिल्लानि माखासे फरायसालिफ्रा सरकारि महरै गानायथि मोनबाय आरो बेजों लोगोसे फरायसालिफोरजों लोगोसे माखासे साख्रिआवला सुबुंफोर जोङो जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव नुनो मोन्नाय जायो जेरै थांनाय नैबे नैजौ नैजिथाम मायथाइनि जा मायथाइनि मायथाइआव जोङो माखासे ए पि एस सि पास जानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ जोङो मोन्नो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव साख्रि मावनानै थानायखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो गोदोनि दिनाव जों बांसिनै बेफोरबायदि फरायनायनि सायाव गोसो गुदुं जानाय बा फरायनानै मोजां सुबुं जानायखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायाखैमोन नाथाइ आथिखालाव बांसिनै जों फरायनायनि बेलायाव मोजां जाबोनायखौ नुबोगासिनो आरो बेबायदिनो माखासे एम बि बि एस पास जानाय सुबुंफोर आरो गोबां जाबाय बेफोरबायदिनो फरायनायनि सायावबो जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे आबादारिफोर आबादारिफोराबो गोदोनि समाव आबाद मावनाय समाव मोसौजों जों हालेवनायफोरखौ नुनो मोन्नाय जायोमोन नाथाइ बैफोरनिफ्राय बैफोरनिफ्राय बैफोरखौ जों एंगारनानै ट्रेक्ट'रफोरजों हालेवनाय बेफोरबायदि खालामनाय जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आरो माइ मारा होनाय समावबो जों मोसौजों होआलासिनो गोबाव सम लानाय ओइ बे मोसौजों हालेवनायखौ जोङो दसे समनि गेजेरजोंनो ट्रेक्ट'रफोरजों मारा होनानै जोङो खम समनि गेजेरजों मारान होनाय खामानिखौ फोजोबनानै लानो हायो आरो गुबुन खामानियाव जोङो आवगायलांनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि जौगानायखौ नुनो मोनो नुनो मोनो मोसानाय बायदि बिथिंफोरावबो जोङो नुनो मोनदोंसै बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि बिथिंफोराव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सुबुंफोरखौ जौगानाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बायदि इलेक्ट्रिसिटि बा खारेन बेफोरबायदिनि समयस्सा जानायखौ जों गोदो नुनाय जायोमोन नाथाइ आथिखालाव जों बेफोरनिफ्राय बारग'नानै जोङो हरनि समाव सोरांबा लाइटनि गेजेरजों जोंनि माखासे खामानिफोरखौ औ मावनो हायो आरो जोङो सो सोरां लानो हायो नाथाइ गोदोनि समाव जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों ओं लेम्प बा साथि बायदिसिनानि गेजेरजों सोरांखौ लानो गोनां जायोमोन नाथाइ आथिखालाव बेबायदि इलेक्ट्रिक फैनायनि थाखाइ जोङो सोरांथिफोरखौ जोङो खालामनानै लानो हायो बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जोङो जोंनि उदालगुरिनि जौगानाय बेखौ जों नुनो मोन्नाय जायो